हेल' डक्टर मेमना औ आङो क'क्राझारनि मेलेरिया दा जाबाय थानायनि सोमोन्दै एसे मिनथिनो लुबैदों माबायदि बिनिफ्राय जोङो बासायना थानो हायो बा गोजानाव थानो हायो औ औ औ

औ औ दा ओजों नोंसोरनि क'क्राझाराव मेलेरिया जानायनि अन्जिमाया गोबां ना एसे समान

औ जों औ जोंनि बे लखेल एरियायाव गोबां गोबां जादों मानोना दाखालै दैबाना जाना अखा अखानि दैजों मैला सेवनायफ्रा गोबां जाबाय नालाय ओमफ्राय दा मेलेरिया जानाय अन्जिमाया गोबां जादों ओंखायनो मेमखौ फन खालामनाय जाबाय आङो बोरै बोरै थानांगौ बेनिफ्राय बोरै रैखा ओमफ्राय बारग'ना थानो हायो बिदि आरो जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां फिसा फिसा नालाफोर मैला गारसोना दोनो नालाय ओंखायनो बेनिफ्राय थामफैफोर जोनोम मोनफैयोन ओंखायनो मेलेरिया जानायनि अनजिमायाबो एसे बारा बुरजा आरो ना औ औ औ औ औ सोंहरनायनि जाहोनफोरखौ मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय मेम थेंकिउ